बिदिनो लोमजाबा सोरखारि हस्पिटालआव थांबा मुलिफोरखो खायसे खायसेखौ गोख्रै मोनो बेनिफ्राय खायसे खायसेखो लिरनानै हरो मुलिफोरखो बांसिनानो प्राइभेटआवसो बायनांगो जायो आरो सोरखारिआवलाय बांसिनानो मुलिखौनो ओरैनो मोनफा मोननैल' मोनबोयो बांसिनानो प्राइभेट हस्पिटालआवसो बिदिनो बायनांगौ जायो फ्राइभेटआवहाय दाइरेक्ट हस्पिटालआव हाबहैयालासिनो सरखारि हस्पिटालआव हाबालासिनो फ्राइभेटआव हाबब्लालाय बांसिनानो गोबांथार फैसा थाङो बिदिनो मुलि दावालिफोरानो बांसिन दामानो गोसा गोसा आरो होनब्लाबो बायनांगौ जायो गावनि देहानि थाखाय लोमजानायफ्रा हामनायनि थाखाय दाम गोसाब्लाबो बायनांगौ जायो बिदिनो सोरखारि हस्पिटालआवलाय बांसिनानो मुलिफोरखौ दाम गोसा गोसानिखौलाय मोना जाहैबाय बिदिनो दाम खमनिफोरखो मोनफा मोननै मोनो बेनिखायनो बांसिनानो सोरखारि हस्पिटाल आरो फ्राइभेट हस्पिटालआवसो मोननाय जायो आरो बिदिनो फिसाफोर लोमजाबाबो बिदिनो सोरखारिआव थै परिख्खा खालामनो थाखाय सोरखारि हस्पिटालाव लांनानै बिदिनो थै परिख्खा नायखांनायनि उनाव फ्राइभेट दक्टरनाव लाबोनांगौ जायो आरो बेनिखायनो प्राइभेटआवनो बांसिन फैसा थाङो गथ'फोराबो प्राइभेटआवसो हामनाय जायो सरखारि हस्पिटालाव बांसिनानो हामा बेनिखायनो फ्राइभेटआव फैसा थांबाबो फ्राइभेटआवसो हामनाय जायो आरो ओंखायनो फ्राइभेटआव लाबोयो जोंनालाय बांसिनानो दुर्गा दक्टरनाव गबिन्द' दक्टरनाव हामनाय जायो मोननायाव बांसिन मुलिफोरखौ बाहायनाय जायो आरो बिसोरनिफाय बायनानै लाङो लोमजानाय समाव बिसोरिनि मुलिआ बांसिनानो खाथियो आरो सोरखारि मुलिआ बांसिनानो खाथिया